हैलो समाचार तऽ ठीके अइ और अप्पन सुनाबऽ अभी तऽ सोच रहलियौअ खेत ऊत तैयारी करबै अब लगबै कोन वृक्षा रोप रहलूअ इसबार

हम तऽ तैतीस पचपन लगेबौ करकरा कए अरे ओकर भुट्टा दू दू गो भुट्टा होइ छै एगो भुट्टा मे आधा किलो के दाना होइ छै दू भुट्टा के तू जोर लऽ दाना कितना होतै मतलब खेत ने तैयारी करबै तैयारी चल रहलैयऽ और दू चारि दिन तक तैयारी वैयारी करि कऽ रेडी करके चुमास ऊमास मार के बस रोप देबे के है हँ एकदम अजात वला है होइ छै की एकरा मे तू माटी ऊटी नहि भरबहू तैयो गाछ ने गिरतो जड़ एकर बहुत मजबूत होइ छै पकरले रहै छै जमीन के एकदम करकरा के खाद ऊद दे दहु ऐसेहु गिरा देबहु माटि नहिहो भरबहु ने तैयो गाछ सीधा रहतौ एकदम आ गाछ के लम्बाइ भी एकदम हो जाइ छै छओ फीट लगभग छओ सात फीट आ भुट्टा भी एकर सॉलिड सॉलिड रहै छै अ दा अ ई आगाँ सँ निकैल जेतौ अन्हर थोड़ी पकैर सकतै अन्हर सँ पहिले ई रेडी हो जेतै लगाए कऽ देखऽ कोदाल मार कऽ देखहऽ खेत मे हम पाँच छओ बीघा लगाए रहलयै

एक बीघ्घा लगएबहु तऽ एक बीघ्घा मे लगभग ओ जे पाँच किलो के थैला आबै छै ओ दुगो ले लिहए एगो थैला लगभग वही पचीस सए कुछ पच्सौचीस तेइस सए मे दए देतै लगाए के टेस्ट करऽ ओकरबाद बढ़िऑं फल ऊल देतै तऽ अगला साल और लगाए देबै किछु चांस बनतै